एग्रीकल्चर शेती विशय सांगप म्हळें जायत न्ही पाव आमगे हांगा पावस पडले नंतर आमी शेत रोंयतात सुरवातेक पयली आमी भातच रोंयतात आनी कांय दुसरें रोंवप जायना कित्याक आमगे दोंगराळ भाग आशिल्ल्यान आमी ते शेतांचेर फक्त फक्त शेत भात रोंवनच आमी उत्पन्न घेतात ताचे बरोबर आमचे जे घरां कडेन जे कुळागर आसा त्या कुळागर कुळागराक आमी तरतरेची फळांवळ रोंयतात माडी रोंयतात माड रोंयतात माडयो माड रोंयतना पावसांक पावसांक तें रोवंचे केन्ना पावस पडचे पयली थोडें रोंवप जाता आनी पावस पडले नंतर थोडे रोंवप जाता कित्याक तांकां शेण ख सारें हे घालपाक जाय आनी तांची जतनाय करपा जाय तांकां माती घालपा जाय सांगपाचे म्हणजे आयज एक कवाथो रोंयतना एक कवाथो तो वृक्ष माड हो वृक्ष जाता पसून एक आठ ते धा वर्सां वतात ताचे पसून ताचे पयली ताका ताका जतनाय करूंक जाय वेळा वेळाचेर ताका उदक लावपाक जाय माती घालपाक शेण घालपाक जाय सावळ घालपाक जाय आनी तांची जातनाय केल्ल्यान ताचे फुडें आमकां त्याच तोच रा झाड आमकां बरें पैकी उत्पन्न दिता सुपारेचेय तशेंच सुपाऱ्यां माडी रोंयली नंतर त्या माडयेक जतनाय करूंन ताका शेण सावळ घालून रोप वयर सरलें नंतर जे सुपारी उत्पन्न येता तांकां करतले जायत प्रत्येक आतां सादारण पावस वचना फुडें एक दोन दोन ते तीन म्हयने शिंपणावळ करून तें झा सुपारी जावं कवथें जावं तांकां उदक दिवन तांची बरें भशेन तांका जतनाय केल्ले जायत न्ही तें रोप बरें जाता आनी ताका लागून एनवायोन्मेंन्ट घरा भोंवतणचे वातावरण बरें शांत उरता आनी त्या कुळागरांत स्वता आमीच वचून स्वता ताची जतनाय करतात कित्याक मुद्दाम खोशी भोगता की बाकिची जी फळावळ आसा जावं पेरां जावं मसाल्याची जे थोडें साहित्य हा तेंय त्या कुळागरांत रोवन ताचे बरें पैकी उत्पन्न घेवपा जाता उदाहरणांत मिरी पसून उत्पन्न पळय आमी त्याच कुळागरांत बरें भशेन रोवन तांची बरें भशेन तांकां सावळ जावं शेण सगळे घालून जर ताची जतनाय ताची ताची उत्पन्न आमकां खूब बरें मेळटा आनी मुख्य सांगपा म्हणजे जे जी फळावळ जी पिकावळ आमच्या स्वता कुळागरांनी जे आमी पिकोवन खातात ती आमकां ताची पळय आमकां श्रेय बरें मेळटा जी रूच बरी मेळटा जावं केळीं पसून तरेतरेची केळीं आसात केळ्यांचे घड वेगवेगळ्यां तरेन आसात ती केळीं पसून रोवन तें केळ्यांचे उत्पन्न घेतना तर मनांक खूब खोशी भोगता की आमच्या स्वता कुळागरांत जाल्ली आमी आमच्या झाडांचे ताचे रोपाचे जतनाय करता